हेलो जी मैम आपने किसलिए काल किया जी मैम मेरे यहाँ पर लोन दिए जाते है आपको किस टाइप किस चीज के लिए लोन चाहिए ब मतलब कार वगैरह खरीदनी है ये घर के लिए होम के होम के लिए तो आपको मतलब कितना चाहिये समथिंग पैसा पाँच से दस लाख के लिए पर आप कहाँ पर ये घर बनायेंगी मतलब भिलेज में बनायेंगी क्या आप सिटी में बनायेंगी उसके हिसाब से लोन भी रहता है सिटी में बनायेंगी आप तो आपको कुछ ब्लेज वगैरह में घर वगैरह है खेती वगैरह है क्या नहीं है आप सरकारी जॉब करती हैं सरकारी जॉब नहीं करती तो आपके पास ऐसा कुछ है जो आप लोन के लेने के लिए कुछ रख सकें गाड़ी वाहन है तो आपके पास चार पहिया वाहन है ओके उसका लाइसेंस वगैरह कुछ है ऐसा गाड़ी के लिए प्रूफ वगैरह है आपके पास

तो आपको वो लेके आना पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोन के बारे में बता सकते हैं कि कितना लोन कैसा दे सकते हैं क्योंकि दस लाख बहुत ज्यादा है और आपके पास जमीन वगैरह नहीं है और आप सरकारी नौकरी भी नहीं कर सक कर रही हैं क्योंकी लोन में ऐसा रहता है कि हर महीने भी किश्त जमा करनी पड़ती है और आप आप तो किश्त हर महीने करेंगी नहीं साल में एक बार ये देंगी तो इससे आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपको ब्याज बहुत ज्यादा रहेगा आपको कम से कम ये आप दस लाख ले रही हैं तो उसमें पाँच परसेंट एक्स्ट्रा लग के आएगा मेरे पास वापस इतन लोन आपको कम से कम आज आप अप्लाई करेंगी तो आपको पंद्रह से बीस दिन लग जाएंगे क्योंकि थोड़े कागजाई कागज वगैरह रहते हैं उनको करवाना पड़ता है सील वगैरह रहेंगी उनको लगवाना पड़ेगा उसके हिसाब से लोन के बारे में आपको थोड़ा और बताने के लिए आप यहीं पर आएं तो मैं बता सकती हूँ कि आज आएंगी तो